मेरी रसोई में बिजली के बहुत सारे उपकरण हैं जिससे मुझे रसोई के कार्यों में बहुत सी सहायता मिलती है जैसे पहले मैं सिलबट्टे पे मसाला पिस्ता था जिससे बहुत मेहनत भी लगती थी समय भी खर्च होता था लेकिन अब मिक्सर आने पे मसाला पीसने में भी आसानी हो जाता है और समय का भी बचत हो जाता है इस तरह से वो हमारी बहुत सहायता करता है फीर पहले हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे धुआँ फैलता था उससे हमारी आंखों को और आसपास के लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होता था लेकिन अब गैस सिलेंडर आने पे खाना भी आसानी से पक जाता है और उससे धुआँ भी नहीं फैलता है